हेल्लो जी बाजियौ

जी जी जी जी अहाँ पहिले ई बतैयौ अहाँ कतय सऽ बजै छियै की सब अहाँकेॅं लगाबैक अछि बाजियौ जे हमरा पास है सामान से बतायब सागवान के अच्छा अच्छा हमरा पास हमरा पास अहाँकेॅं सागवानो भेट जायत महोगनियो भेट जायत सागवानो भेट जायत आर की सब लेबै के छै अहाँकेॅं जी जी ई देखियौ ई जे मनी प्लांट जे छै ओकर सबके अहाँकेॅं चालीस रूपआ पचास रूपआ छै और जॅं अगर अहाँ जादा लेबै सब मे सय टा पेड़ लेबै ताहिमे किछु कमो भऽ जायत तीसे रूपआ भऽ जायत हॅं तीसे जी जी अपने के डिलेवरी के व्यवस्था छै अपन एड्रेस हमरा दऽ देब तऽ ओहि पर हम डिलेवरी हम कराय भी सकै छियै अहाँ अहाँ हमरा कॉलर पर ऑडर दऽ सकै छियै ओहिमे कोइ दिक्कत नहि छै कॉलर पर अहाँ हमरा अगर एड्रेस दय देबै तऽ कॉलर पर अहाँ के आबि जायत आबि जायत अगर अहाँ ओकरा जी अहाँ के जे फूल के भी पौधा चाही फूलो अहाँ के भेट जायत एतय जैसे कि फ्रूट वगेरह के भी अगर अपने के चाही ओहो भेट जायत एतय हूँ अहाँ अहाँके कोन कोन सऽ मतलब पेड़ चाही अहाँ के अहाँ बाजियौ हम ऑडर दय दियौ हमरा ऑडर करम हम अहाँ के भेजबाऽ देब नहि नहि अथी से जानकी स्थान सऽ बगलमे छै अहाँ आबू हमरा कॉल करब कॉल करब तऽ हम आबि कऽ भेट कय लेब ठीक छै जानकी स्थान देखले छियै सीतामढ़ी जानकी स्थान सऽ दक्षिण छै ठीक ठीक छै ठीक ठीक छै ठीक ठीक छै ठीक